हम आस पास के शहरों गाँव में बार बार जाते हैं गाँव में हमारा खेत है खेतों में हम बहुत बार जाते हैं जैसे कि कृषि के टाइम पर कृषि काटने जाते हैं समेटने जाते हैं थ्रेसर में निकलवाने जाते हैं गल्ला इकट्ठा करते हैं और धान के समय हम धान लगाने भी जाते हैं दवाई डालने जाते हैं उनकी देख रेख करने जाते हैं फिर उनकी कटाई करने भी जाते हैं पानी देने जाते हैं खेतों में बहुत सारे काम होते हैं हमारा खेत गाँव में पड़ता है सिटिया कोहना गाँव है उस गाँव में हम कभी पैदल भी चले जाते हैं कभी मोटरसाइकिल से भी चले जाते हैं अपने अपने साधनों से चले जाते हैं और शहरों में हम कभी कभार ही जाते हैं बैतूल शहर में भी चले जाते हैं वहाँ जाने का उद्देश्य जैसे डॉक्टरी इलाज कराना किसी रिश्तेदार से मिलने जाना इस प्रकार से शहरों में चले जाते हैं यही हमारा उद्देश्य रहता है और गाँव में हमारा आना जाना लगा रहता है गाँव से हमारा घर बहुत दूर पड़ता है गाँव में दो तीन गाँव नाप कर जाते हैं उस गाँव में बहुत सारी दुकानें भी हैं जहाँ हमें उपलब्ध चीज़े मिल जाती हैं कभी कभार खेतों के लिए दवाइयाँ ख़रीद लेते हैं छोटी मोटी चीज़ें आसानी से मिल जाती है